हँ हँ हँ

किसब लेबै से तऽ कहू किसब सोनाके एखन छै तिरसठ सओ तिरसठ हजार रुपैए हँ चाँदी छओ चाँदी छओ सओ रुपैए हँ आओर टीकासब ओ तऽ जतेक जकर वजन हेतै जही हिसाबसँ तही हिसाबसँ ने लेल जे दाम हेतै हँ हॉलमार्कामे जी एस टी लागत आओर बेगर हॉलमार्काके जी एस टी नहि लागत हँ डिस्काउण्ट जहन दोकानपर आएब तकरबादे ने डिस्काउण्ट हेतै ओना थोड़ेके हेतै हँ टीका नथिआ हथशङ्कर बिछिआ पाजेब गलाके हार जे किछु लेबै सब भेटि जाएत हँ हँ बिआहमे तऽ पायल झुमका टीका नथिआ पाजेब छगड़ी हथशङ्कर बहुत किछु लागै छै देनिहारके तऽ कोनो देनिहारके कोनो कमी छै बहुते चीज लगै छै हँ सब जकर जतेक वजन हेतै ताहि हिसाबसँ चाँदीमे पाजेब बिछिआ छगरी तऽ आओर हथशङ्कर रुद्राक्ष चाँदीके थारी चाँदीके अथी कौड़ी पान सुपारी सब रखै छिए आओर किछु लेबाके अइ हँ सेहो रखै छिए केशबन छल्ला हँ ओहो रखै छिए हँ सबकिछु भेटि जाएत नहि नहि कतेक कतेक रङ्गके डिजाइन छै हँ हँ सब रहै छै

हँ एकदम भेटि जाएत

हँ हँ हँ एक दुइ एगो दुइगो सामान लऽ कऽ आएब तकरबादे ने बिक्रिओ हेतै